नमस्कार तो थोड़ा आप रुको अभी आगे चल के एक पड़ता है वहाँ रोकेंगे हम अभी बस स्टार्ट हुई है अभी अगर रोकते है तो फिर पसिंजर और भी ग़ुस्सा होते हैं हमारे ऊपर आप थोड़ा इंतज़ार करो अरे भूख ज़्यादा लगी थोड़ा थोड़ा टाइम बर्दाश्त करो आप दस मिनट के बाद आगे रुकेगी बस ठीक है अपने बच्चे को समझाओ लड़का रो रहा है तो उसको समझाओ आपके बैग में कुछ सामान हो तो उसको दो उसको समझाने की कोशिश करो बच्चा है अब आप तो बड़े हो आप तो समझा सकते हो समझाना चाहिए आपको ठीक है आप समझाओ आपकी आपकी वाइफ़ हो तो उनसे कहो कुछ दो उसको जब तक उसको समझा कर रखे सर ये आपकी ग़लती है आपको ले के चलना चाहिए कुछ बच्चे हैं आपको भूख लग रही है तो कुछ ले के चलना चाहिए हाँ नहीं रुकेगी अभी तो नहीं रुकेगी बस अभी अभी स्टार्ट हुई है अभी पाँच सकेंड हुए बस निकल गई डिपो से इतनी जल्दी कैसे रोक देंगे पसिंजर और गरम इतना ज्यादा हो रही है परेशान है सब आप समझ नहीं रहे है बात को ठीक चूहे दौड़ रहे हैं तो थोड़ा तो सब्र करिए आप दस पंद्रह मिनट तब देखते है आपको हम अभी ले चलेंगे रोकेंगे बस बाक़ी पसिंजर उतरेंगे आप भी उतर कर कर खरीद लीजिएगा बच्चे को थोड़ा समझाइए कोशिश करिए आप ये बात समझिए आप रो रहा है थोड़ा समझाने की कोशिश करिए आप प्यार मोहब्बत से बच्चा है आपका थोड़ा समझाइए कह देना अभी बच्चे को कह देना खिलाएँगे चल के रुको दस मिनट और थोड़ा रोको किसी तरीक़े से समझाने की कोशिश करो ठीक है अभी हम बस ले के निकले हैं और दस मिनट हो गए मतलब डिपो पहुँचे थे डिपो से निकले हैं आप वहाँ इतनी देर रहें वहाँ आप ले सकते थे कुछ सामान बच्चों के लिए अब आप बताइए आपके अंदर दिमाग़ नहीं है पाँच मिनट की बात नहीं है बाक़ी पसिंजर पाँच मिनट के लिए अगर लेट होंगे तो ट्रेन किसी की मिस होगी किसी का फ़्लाइट मिस होगा तो क्या करेंगे हम पसिंजर बैठा है कौन कहाँ जाना है ये तो हर किसी के बारे में मालूम तो है नहीं समझ रहे हैं आप नहीं अभी तो नहीं रुकेगी अब आप बहस करने से फायदा क्या है आप बहस ना करिए ठीक है आप बच्चे को समझाने की कोशिश करिए बच्चे को रोकने की कोशिश करो आप ठीक है आ बाक़ी पसिंजर है भाई वो भी भड़केंगे अभी उनसे आप निपटोगे बस रुकेगी तो नहीं ये बस ये बस है मेरी भाई कोई लड़ाई का वो अखाड़ा थोड़े है कि आप लड़ लोगे उससे दूसरे पसिंजर से हमारे लिए माहौल नहीं खराब होगा नहीं नेक्स्ट टाइम हमको कोई पसिंजर अभी उल्टा सीधा बोल देगा तो हम क्या करेंगे आप समझ नहीं रहे हैं बात को आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए आप बच्चे को समझाइए थोड़ा ठीक है सर रखिए अभी फिर हम बताते है आपको नमस्कार